आमतौर पर दोपहर के भोजन में सूखी सब्ज़ी बनाई जाती है जो कि टिफ़िन में ले जाई जा सके दोपहर में टिफ़िन का खाना खाते हैं टिफ़िन में खाना खाते हैं इसलिए सूखी सब्ज़ी रहे रहती है और रात के भोजन में दाल चावल खा सकते हैं रात इसलिए आमतौर पे साम के समय दाल चावल बनाया जाता है क्योंकि दाल चावल हल्का होता है और रात में सब लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और इसलिए दाल चावल आसानी से पच जाता है इसलिए रात के समय दाल चावल बनाया जाता है और दोपहर के समय हमें एक खाना पूरा खाना होता है इसलिए हमें दोपहर के समय सलाद भी होना चाहिये खाने में दो सब्ज़ियाँ होनी चाहिये रोटी होनी चाहिये और खाना अच्छा होना चाहिये